गोंव्यातले सिनेमा थिएटरचे म्हटलें जाल्यार आम आमच्या पर्वरींत आसा तें आयनॉक्स पर्वरी मॉलांत आसा तें तशेंच पणजे पणजे आयनॉक्स आहा आनी तशेंच सम्राट आनी अशोक थिएटर मडगांव ओशीया मल्टीप्लॅक्स अशी आनी फोंड्या आसा मल्टीप्लॅक्स अशीं थिएट थिएटरां आसा पूण म्हापश्या पळोवंक गेले जाल्यार म्हापश्यांत तशें सिनेमा थिएटर ना पयलीं आमच्या काळांत सिनेमा थिएटर म्हापश्यांत दोन आशील्लीं एक एल कापितान आनी एक अलंकार थिएटर थंय आमी पळोवपाक पयलीं खूब वतालीं त्या सिनेमे सिनेमा थिएटरान ईवन पणजे सम्राट आनी अशोक हे थिएटर खूब फामाद आशील्लें आनी ते कितें आसा ते पयलीं सिनेमा रिलीज जाले उपरांत ते रोखडे एका आठवड्यांतल्या हेका ते पणजे थिएटरान हाडटाले आनी आमी मुद्दाम प ते पळोवपाक आमी पणजे वताले सिनेमा नवीन पळोवपाक तसो आमी पणजे पळोवंक गेल्या तेन्ना शोले हो सिनेमा खूू गाजील्लो सिनेमा हो आशील्लो तो आमी फर्स्ट डे फर्स्ट शो म्हणटात तशें पणजे आमी पळोवपाक गेल्ले ह्यो आमच्यो आठवणी सिनेमा थिएटराच्यो ह्यो आसात